हम हम जा पूजा किए तीजा ते तीज के लिए हम हर एक नए हर एक वस्त्र नए नए करा करती हैं फिर उसमें फूल पत्ती और अगरबत्ती धूपबत्ती की पोसकार करते हैं फिर उसे हम उसे हम मंदिर की तरह से उन फोटो को धोकर सजाते हैं सजाने के बाद हम लोग खूब अच्छी तरह से धूमधाम से तीज के त्योहार मनाती है फिर जितिया के पार जितिया के दिन हम अच्छे तरह से खूब फल फूल लाते हैं फिर उसे हम लोग जाते हैं गंगे के नहाने नहा कर आते हैं तो फिर कुल कुल औरतें बटोर कर सब लोग उसी में कहानी अच्छी अच्छी बताती हैं फिर वहाँ से बताने के लिए फिर सुबह होती हैं तो सब नहा कर के सब मेहरारू इकट्ठा होते हैं इकट्ठा होने के लिए सब एक ठो एकदम अच्छी तरह साजेंगे जो अबकी तरह पहले की तरह सब पूजा करती थी अब उसलिए कोई अगर इसे बार कोई पूजा नहीं कर रही थी छोटे छोटे बच्चे यहाँ हम लोग मंदिर जाते हैं मंदिर जाकर खूब अच्छी तरह से मंदिर के धोकर पूजा पाठ करती है और फूल पत्ती चढ़ाते हैं अगरबत्ती चढ़ाते हैं फिर हँसी खुशी से घंट बजाते हैं घंट बजाने के लिए खूब अच्छे तरह से मंदिर देखकर खूब बच्चे खुश होते हैं और और धूपबत्ती जलाते हैं और वहाँ पर परसादी चढ़ाते हैं और मंदिर में चढ़ने के लिए हम उस मंदिर को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं ताकि बच्चे भी सब खुश हो जाते हैं और और हम छठ की पूजा करती हूँ छठ की पूजा को मैं तीन दिन तीन दिन व्रत रखती हूँ और व्रत रखने के बाद हम उसमें पर बनाते हैं खस्ते और पुए बनाते हैं बनाकर हम छठ की सब तैयारियाँ करती हैं और और वहाँ पर मैं हम जब सब साँझ होते हें तो हम लोग डले को साजते हैं और धरते हैं सेब संतरे नारियल और मौसम्बी सबको हम डल पूजे में साज का सब लोग लेकर बाँध कर कर जब सब शाम होते हैं तो औरतें भी सब बच्चे भी सब धूम धाम से सब लोग जाते हैं गंगे जी के तीरे वहाँ पा जाते हैं तो सबको पानी में देख कर बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर सब लोग खुशियाँ मनाते हैं वहाँ और खुशियाँ मना कर सब लोग हमको देख कर वहाँ पर बाजा बाजता है और लड़कों को देखते हैं पड़ाका छूटता है और सुबह होता है तो सुबह भोर में सब लोग जाते हैं देखकर खूब खुशियाँ मनाकर अच्छे से फिर सुबह दूसरी अर्घ लेती हैं अर्घ लेकर सब अपने घर को लौट जाते हैं और छठ माई की पूजा सब बिता रहती है और आता है करवे चौथ करवे चौथ व्रत पति देव का होता है मैं वहाँ पर मैं वहाँ पर एक अच्छी तरह से हम थाली साली सब साज कर मैं ति को बुलाते हैं और मीठे के पानी देकर अर्घ लियाते अर्घ लियाकर अर्घ लियाकर हम आरती देखाते उसे फिर और जल व्रत की पानी पिलाते हैं और हम उनके पैर छूते हैं और आरती दिखाते हैं हम चलनी में मुँह देख हम सब अच्छी तरह से उनकी पूजा करते हैं और उसमें फिर ओकरे बाद फूँकते हैं जो दिया अर्घ करें हैं बृहस्पति भगवान का हम सब वो फोटो रखते हैं वा उसमें चने का दाल गुड़ और किशमिश और मुनक्के का लेकर और पूजा करते हैं फिर उसमें शाम को हम थोड़ा हल्दी डालकर फिर रोटी बनाते हैं और पहले हम धराते हैं गाय को गाय को धराकर फिर हम अपने को खाते हैं पहले हम भोग लगाते हैं भोग लगाकर फिर हम उसे उसे हम सबको को देखा खिलाते हैं कहते कि बृहस्पति वान का भी हम शुक्रवार को दिन हम संतोषी माँ का व्रत रखते हैं उस दिन हम सबको खटाई और नमक खटाई और नमक को हम किसी को नहीं छूने देते उससे क्या कि हमारे नुकसान ई होती है